دہلی میں اہم سیاسی جماعتیں اور تحریکیں جیسے کہ عام آدمی پارٹی بی جے پی اور کانگریس مختلف نظریات اور مقاصد کے تحت کام کرتی ہیں ان جماعتوں نے دہلی کی سیاست پر گہرا اثر ڈالا ہے مثال کے طور پر آرکشن کے حوالے سے موقوف اقتصادی اقتصادی اور بلدیاتی انتخابات میں شرکت جیسے عوامل نے ان جماعتوں کے کردار اور طرز حکمرانی کو تشکیل دیا ہے ان تحریکوں نے دہلی کی سیاست میں ذات علاقائی پس منظر اور متوثر طبقے کے مسائل کو اجاگر کیا ہے جس سے ایک منفرد سیاسی ماحول پیدا ہوا ہے دہلی کی سیاست میں کئی اہم سیاسی جماعتوں اور تحریکوں کا کردار نمایاں رہا ہے ان میں خاص طور پر عام آدمی پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی اور انٹرنیشنل کانگریس شامل ہیں ان جماعتوں نے نا صرف دہلی کی ریاستی حکومت پر اثر ڈالا ہے بلکہ عوامی مسائل جیسے آرکشن کچھ جماعتیں اس کی حمایت کرتی ہیں